جی ہاں مجھے بہن اور بھائی دونوں ہیں بہن بھائی کے درمیان محبت مختلف وجوہات سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ گھرانے کی ملازمت مشترکہ خوشیاں اور غم تعاون اور حمایت کا جذبہ اور دیگر مشترکہ تجربات اس رشتے میں احترام محبت اور اعتماد کی بنیاد پر مشترکہ محبت بڑھتی ہے بہن اپنے بھائی کی حمایت اعتماد اور احترام کی وجہ سے ملتی ہے جب کہ بھائی اپنی بہن کے لئے محبت حمایت اور مشاہدے کی بنیاد پر ملتا ہے ان تمام وجوہات کے باوجود بہن بھائی کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور معاونت کی راہ میں مضبوط ہوتا ہے جو ان کی محبت کو مضبوطے مضبوطی دیتا ہے